اچھا تو ہاں آج تو ٹائم نہیں ہے مطلب اچھا نہیں ویسے تو کر لیں گے لیکن آج ہاں ہو جائے گا ویسے آج کل میں ہو جائے گا اچھا کیا کرانا ہے اچھا اور پیمینٹ پیمینٹ تو آپ کی وہی سب چیز کراؤ گے تو پچیس ہزار ہو جائے گی نہیں کم تو نہیں ہوتے ہیں ہمارے یہاں کم تو نہیں ہوتے ہیں ویسے ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے آپ کو بائیس مل سکتا ہے لاسٹ بس نہیں ابھی پتا تو دیا آپ کو ڈسکاؤنٹ میں تو بتا دیا باقی اتنے ہی ہو سکتے ہیں اور اچھا آپ دیکھ لیں نہیں نہیں اتنا تو نہیں ہوتا باقی آپ کو ڈسکاؤنٹ میں نے دے دیا ہے اچھا اور نہیں اتنا تو ڈسکاؤنٹ دے دیا میں نے آپ کو اور باقی آپ دیکھ لیں نہیں ہمارے یہاں کام تو کا کام تو کافی اچھا ہوتا ہے اچھی کوالٹی ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے پھر ٹھیک